हलो छा तव्हां एन सी पी एस एल कंसल्टेंसी सर्विसेस मां ॻाल्हाए रहिया आहियो महिरबानी मेडम मूंखे हिकु ॻाल्हि पुछिणी हुई मां हिन वक़्ति नौकरीअ जी तलाश में आहियां ऐं मूं कॉलेज जी पढ़ाई पूरी कयी आहे कंहिं मूंखे तव्हांजे बारे में तव्हांजी कंसल्टेंसी सर्विसेस जे बारे में ॿुधायो हो जंहिं पहिरीं तव्हां सां राबतो कयो हो ऐं उन्हनि तव्हांजे मदद सां हिकिड़ी सुठी नौकरी हासिलु कयी हुई उन्हनि ई मूंखे तव्हांजे बारे में ॿुधायो आहे त मां बि उन्हईअ हवाले सां तव्हां सां ॻाल्हाए रहियो आहियां कि मां कहिड़ी क़िस्म जी नौकरी वठी सघां थो ऐं तव्हां उन में मुंहिंजी छा मदद करे सघो था जी मेडम मां तव्हां खे ॿुधाइणु चाहींदुसि त मूं पंहिंजे स्कूल जी एजुकेशन तइलीम खां पोइ कॉलेज जे ॾींहंनि सां गॾ ई कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्स कयो आहे ऐं कंप्यूटर डिप्लोमा में मूं हर क़िस्म जी तकनीकी शिक्षा वरिती आहे जीअं त कंप्यूटर में एक्सल वर्ड पॉवर पोइंट प्रजेंटेशन या वरी टाइपिंग मां इंग्लिश हिन्दी ऐं सिंधी टिनी भाषा में टाइपिंग करे सघां थो छा त इन क़िस्म जी का नौकरी मूंखे ॾियारे सघो था ठीकु आहे त जीअं त तव्हां मूंखे ॿुधायो त इहो सभु ज़रूरी दस्तावेज़ मां ई मेल ज़रिए दरख़्वास्त तव्हां खे ॾियारे मिकिलियांव थो त इन खां पोइ घणनि ॾींहंनि में असां नौकरीअ जी चई सघूं था त मिली वेंदी अच्छा त इंटरव्यू में कहिड़े क़िस्म जा सवाल ईंदा आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे मेडम मां समुझी सघां थो त इंटरव्यू जो ई घणनि ॾींहंनि में तव्हां शेड्यूल कराईंदा घणनि ॾींहंनि में तइ कंदा ठीकु आहे त इंटरव्यू तव्हां ऑनलाइन मोड में वठंदा आहियो या ऑफ़लाइन मोड में किथे तव्हांजे ऑफ़िस में अची करे ॾियणो पवंदो अच्छा त छा तव्हांजी ऑफ़िस अजमेर शहर में ई आहे अजमेर शहर में तव्हांजी ऑफ़िस जी एड्रेस ॿुधाईंदा त मां नोट करे छॾियां रीजनल कॉलेज ठीकु आहे रीजनल कॉलेज जे आसे पासे में अची मां तव्हां खे फ़ोन कंदुमि रीजनल कॉलेज पुष्कर रोड ते तव्हां जी ऑफ़िस आहे ठीकु आहे त मां कहिड़ी तारीख़ ते इंटरव्यू जे लाइ अची सघां थो ठीकु आहे मेडम तव्हां जी महिरबानी तव्हां वक़्ति ॾिनो